राजस्थान सरकार जेका आहे उहो ॿारनि जी पढ़ाईअ लाइ तमामु सुठा कमु करे रई आहे जीअं त भई ॿारनि लिखियलु पढ़ियलु थियनि उन्हनि खे लिखण बि अचे पढ़ण बि अचे ऐं उन्हनि खे अॻियां नौकिरियूं बि मिलनि या हू पंहिंजो कम बि करे सघनि उन लाइ सरकारी स्कूल खुलिया विया आहिनि ऐं उन्हनि स्कूलनि में जेके मास्तर ऐं मास्तराणियूं आहिनि उहे ॿारनि खे तमामु सुठे नमूने पढ़ाई बि कराइनि था ऐं सरकार पारां उन्हनि खे बिल्कुलु फीस जेका उन्हनि जी आहे उहा माफ़ु आहे बिल्कुलु माफ़ु आहे उन्हनि खे कोन था ॾियणा पवनि पैसा ऐं ॾींहं जो उन्हनि खे खाधो बि मिलंदो आहे की भई जीअं फ्री में खाधो बि मिलंदो आहे की ॿार आहिनि ग़रीब आहिनि त उन्हनि खे खाधे जी बि दिक़त न थिए ऐं जॾहिं नाए ॾहे दर्जे में ॿार अची था वञनि तॾहिं उन्हनि खे इहे सरकारु साइकिल बि ॾिए थी की भई साइकिल ते ॿार अचनि वञनि उन्हनि खे पंध न करिणो पए उन खां अलावा ॿारनि खे व अलॻि अलॻि टाइमुनि ते घुराए करे उन्हनि जी सॼी पढ़ाईअ जे बारे में सभु ज़रूरी ॻाल्हियूं बि सरकारु पारां ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि की उन्हनि खे बैंक में अकाउंट बि खोलाइनि था ज़ीरो परसेंट ते बैंक में अकाउंट बि खुलंदो आहे हुननि जो ऐं उन्हनि खे कुझु न कुझु फिक्स अमाउंट अलॻि अलॻि दर्जे जे ॿारनि खे अलॻि अलॻि अमाउंट मिलंदो आहे पैसा मिलंदा आहिनि त सरकार पंहिंजे पारां पूरो कोशिशि करे रही आहे त ॿारनि खे पढ़ाई कनि ॿार ऐं अॻियां वधनि ऐं आसांजो राजस्थान ज ज जेके सभु ॿार आहिनि उहे अनपढ़ न थियनि पढ़ियलु लिखियलु थियनि